लॉकडावनांत अशें रांदपाक खूब मेळ्ळें रांदपाक खूब एक्सपिरियंस घेवपाक मेळ्ळें कित्याक पयलीं कशें आसतालें की घरांतल्या भायर सरून आमी खंयच्याय हॉटेलांनी खावपाक शकतालीं आमकां जाय तें पिवपाक शकतालीं पूण ह्या एक दुयेंसाक लागून आमी जीं कोणाक रांदपाक कळना जें कोणाक रांदपाक कळनासलें तेमी युट्यूबार पळोवन खंयच्याय कुकिंग एपाचेर पळोवन वेगळे वेगळे रांदपाक शिकलीं तशीच खूब फॅमस आशिल्ली दाल्गोना कॉफी कॉफी दुदांत मिक्स करून घोळोवून ती दाट जावन तशी करून तिचो प्रोसेस बीन खूब फॅमस आसली लोक आपली कॉफी कर करून इन्स्टाग्रामार स्टॅटस वॉट्सेपार स्टॅटस घालताले देखून ती खूब फामाद जाली सगळी लोक ती करून पोवपाक लागली तशीच कॅक कॅकाचें सामान जें आसा तें भायर वचूंक मेळनाहलें तर ओरियो बिस्किटेचो ओरियो बिस्किटीचो कॅक मागीर वेग वेगळ्या चॉकलेट बिस्किटीचो कॅक चॉकलेट घालून घरा कडेन युट्युबार पळोवन खूब जाणां शिकलीं तशेंच खूब लोकांनी आपलें होम कुकिंग कॅक बिजनस स्टार्ट केलो तितुंतल्यान तेमी अशें लोकांचे बड्डे आसा तेंकां तीं हळू हळू अशें करून पार्सल दिवपाक लागलीं मागीर तेच्या उपरांत खुबशे अशे घरा कडेन जे आमी बटाटवडे समोसा जी आमी हॉटेलांनी वयतालीं खावपाक तीं आमी घरा कडेन करपाक शिकलीं तशेंच फालोडो गरमी जाताली त्या टायमार फालोडा मागीर वेगळे वेगळे कसाय वखदां जीं आमकां करोना खातीर करचें पडलें लिंबू सोडा अशे खुबशे तरांचीं जीं पिवपाची प्रदार्थ आसा ते आमी करपाक शिकलीं तशेंच वेगळे वेगळे रांदपाक शिकलीं वेगळीं वेगळीं जेवणा बिर्याणी तशेंच वेगळीं वेगळीं भायलीं अशीं दुसरीं गांवांतलीं डीश आमी आसा जाल्यार युट्युबार पळोवन इंटरनेटाचेर पळोवपन करपा शिकलीं तशींच आमी आमच्या नॅबरागे घरा कडेन वचून दोगांनी मेवून एकमेकाक शिकयतालीं रांदतालीं जें आमकां घरांत पयलीं थोडें थोडें चपाती लाटपाक कळनासलें तें मम्मीक पळोवन शिकपाक लागलीं तशेंच वेगळे वेगळे पदार्थ आमी घरा कडेन करपाक लागलीं आनी तितुंतल्यान आमची भलायकी जी आसा ती बरी उरली आनी आमकां एक असो एक एक्सपिरियंस मेळ्ळो कितें तरी नवें शिकपाचो पयलीं कशें जातालें सगळी मम्मी करून दिताली आनीक आमी भायर हॉटेलांनी खातालीं जेन्ना आमी घरा कडेन करपाक लागलीं तेन्ना आमकां कळ्ळें रांदप कशें भायलें खायल्यार आमकां कसलें दुयेंस जावपाक शकता घरा कडलें जेवण कशें आसता रांदलेलें आमचे घरांतलें आनी भायलें कितें फरक आसता भायल्या भायल्या जेवणांनी आमकां खूब तेल पोवपाक मेळटा तशेंच घरांतल्या जेवणां आमी जाय तशें रांदपाक शकता जातुंतल्यान आमची जी भलायकी आसा ती बरी उरता तशेंच रांदपाकूच न्हय तरी आमी वेग वेगळे पिवपाक वेग वेगळे तरांची खाणां करपाक जिनस करपाक घरा कडेन खावपाक अशें भायर वचून कांय मेळनाहलें जशें की चकऱ्यो लाडू बेसन लाडू रव्याचे लाडू जे करून खावपाक लागलीं मम्मी कडल्यान शिकून करपाक लागलीं मम्मीकूय मदत जाली रांदपाक आनी त्या टायमार कांयच अशें काम नासतालें लोक असो बेकार आसलो मोबायल यू यूज करतालींच पूण कितलो वेळ म्हुणून मोबायल यूज करतलीं तशेंच आमी आपल्या आवयक रांदपा खातीर मदत करपाक लागलीं तिकाय बी तेंकांय बी बरें दिसलें की आपली भुरगीं आमकां मदत करता तशें करून घरांत एकमेकाक रांदून बरे तरेन अशें जेवण जेवप टायम स्पेन्ड करप तशें करून बरें कोविडाच्या तेंपान भरपूर रांदपाक शिकलें